पंहिंजी सिंधी सभ्यता खे अॻियां वधायण लाइ जेसिताईं असां पाण सभु सिंधी अॻियां न ईंदासीं तेसिताईं कमु न थियणु वारो आहे जीअं सिंधी यूथ सभा आहे उते ठहियलु हॉल ॾाढो सुठो आहे जीअं सिंधी शादी ॿाहिरि होटलुनि में कंदा आहिनि जेतिरो उहो सिंधी युथ सभा में थी शादीनि जा फंक्शन कंदा उन में ख़र्च बि घटि लॻंदो हुननि खे ऐं सिंधियुनि जी सियाणतु बि थींदी उननि जो नालो बि थींदो जीअं भगवंती नावाणी स्टेज जा ठहियलु आहे पहिरें नंबर में जीअं हाणे बरोबरि प्रोग्राम ॿियनि हंधु कनि था उअई भगवंती नावाणी स्टेज ते अची कंदा ॾाढो सुठो थींदो सिंधिनि जी सियाणतु त थींदी सिंधिनि जो नालो थींदो